ہلو گڈ گڈ ایوننگ سر یس فرمائیں میں لینڈ بروکر سے بول رہا ہوں سر اوکے سر بتائیے آپ زمین ومین خریدنا چاہتے ہیں کیا اوکے سر لکھنؤ سٹی میں لینا چاہتے ہیں زمین ہاؤس کے لیے چاہیے اوکے شاپس کے لیے نہیں نا ہاؤس اوکے سر کتنے گز کا پلاٹ چاہیے سر سو گز کا پلاٹ چاہیے آپ کو سو گز کا پلاٹ چاہیے اورلکھنؤ سٹی میں اوکے اوکے یس سر آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ فی الحال ابھی یہ جو ریٹ چل رہا ہے زمین کا لکھنؤ سٹی کے اندر کافی ہائی چل رہا ہے سر اور آپ سو گز کہہ رہے ہیں اور سر سو گز زمین چاہیے آپ کو آپ کا بجٹ کتنا ہے سر آپ کتنے مطلب یہ لینا چاہتے ہیں سر میں آپ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ برا نہ مانیں اوکے سر اوکے سر دیکھیے یہاں پہ گز جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے گز ہے اوکے سر تو یہ آپ کو سو گز تقریباً اس کا اس کا جو حساب لگالیں سر تو وہی مطلب اسی لاکھ اسی اسی نوے لاکھ میں آپ کو سو گز مل جائے گا سر آپ یہ لے لیں گے اچھا سر آج کل ریٹ یہی چل رہا ہے تو ویسے اسی نہیں سر ساٹھ ساٹھ ساٹھ ساٹھ میں نے کہا سر ساٹھ ہزار روپے گز ہے یس سر نہیں سر نہیں سر ایسا ہے آپ سو گز لینا چاہتے ہیں تو ہم کچھ ڈسکاؤنٹ کردیں گے آپ کے لیے بٹ آپ سو گز لے لیں ہم آپ کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ کردیتے ہیں آپ آفس پہ آئیں آفس پھر آفس سے بیٹھ کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کیا خیال ہے ہاں تو ہاں وہیں آفس پہ آئیں وہیں بیٹھ کر ڈسکس کرلیں گے ریٹ کا بھی اور پھر زمین کا بھی اور سٹی کا بھی فائنل کر لیں گے کیا سر میری آفس سر یہیں سہارنپور میں ہے جی سر میں آپ کو پورا ڈٹیلس میں پوری پورا ایڈریس آپ کو دے دوں گا جب آپ آئیں ہاں اوکے سر اوکے سر اوکے دھنیہ واد